اردو زبان بہت پیاری زبان ہے ہمیں شروع سے ہی ایک خواہش تھی کہ ہمیں اردو زبان یعنی اردو مجھے سیکھنا آ جائے اور میں اردو سیکھوں اسی لیے میری خواہش تھی اور میرے ابو جان کی بھی خواہش تھی کہ وہ اردو پڑھیں میرے بچے اور تعلیم حاصل کرے اسی لیے میرے ابو جان ایک میرے گھر پہ ایک ایک مدرس کو رکھے ہوئے تھے جس سے ہم نے اردو روز پڑھتے تھے اسی اسی خواہش کو لے کر میری ایک خواہش تھی بہت بڑی خواہش کہ سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ اردو میں ہی مجھے بات کرنا کسی سے اگر کسی سے اردو میں بات کرنا کسی سے اردو میں لکھانا مجھے بہت اچھے بہت اچھی عادت تھی یہ کہ ہمیں اردو میں لکھنا بہت ہی پسند تھا سب سے زیادہ مجھے پسند تھا تو اردو میں لکھنا میرے استاد جو اردو پڑھاتے تھے پہلی اردو پڑھائے اس کے بعد درخشاں پڑھائے اس کے بعد کونیشا پڑھائے اس کے بعد منتخب الحدیث پڑھانے لگے اس کے بعد جب مکمل ہوئی میری اردو کی کتابیں تو میرے میں گھر پر اردو کی جتنی بھی کتابیں ہوتی تھی اس کا مطالعہ بھی کرتے تھے اور گھر کے سارے ذمہ دار کو بھی یہ اردو کی کتابیں کی بیان کرتے تھے